हम अपने घरों और शौचालयों में चूहों काकरोचों और छोटे जीवों को भगाने के लिए उपाय करते हैं जैसे दवाई रखना चूहों के लिए चूहेदानी रखना जैसे काम करते हैं चूहों एवं काकरोचों के होने से हमारे आस पास गंदगी फैलती है आस पास बीमारी फैलती है जिससे हम बिमार हो सकते हैं और साथ ही कई प्रकार की बीमारी जैसे हैज़ा पीलिया जैसी कई बीमारी फैलती हैं और साथ ही यही कई प्रकार की गंदगी को बढ़ाते हैं गंदगी से कई प्रकार की समस्याएँ सामने आती हैं और कई प्रकार के रोग फैलते हैं चूहों को भगाने के घरों में कई प्रकार के तरीक़े प्रयोग में लाते हैं जैसे नीम के पत्ते जलाना नीबू में लौंग लगाकर रखना आदि